खेलके कोनके तरह खेल तऽ लोककेँ लेल बहुत जरूरी होइत छै जैसे शरीरमे बहुत से अच्छा शरीर पर असर पड़ैत छै खेल कूद करनाइ बहुत अच्छा अच्छा होइत छै लोककेँ जीवनमे खेलके बहुत महत्व हइ खेलेके चाही लोककेँ शरीरके एक्सर्सायज हो जाइत छै जाहिसे लोग के शरीर अच्छा होइत छै केओ भी बीमारी होइत नहि होइत छै ओसब शरीर मजबूत बनैत छै लोग जादा दिन जीयैत छै शरीरके कोइ बीमारी अपन प्रभाव जल्दी नहि डाल सकैत छै एहि सबके लेल खेल बहुत जरूरी खेल लोगके लेल बहुत जरूरी हइ लोगके खेल पर भी ध्यान देबयके चाही चाही खेल ऐसन ऐसन मनोरञ्जनके ई हइ माध्यम हइ जैसे लोगके के टेन्शन भी दूर होइत छै दिमागी कंडिशन भी अच्छा होइत छै लोगके सोचयके शक्ति बढ़ैत छै शरीरके शक्ति बढ़ैत छै खेल बहुत जरूरी होइत छै खेल खेलला हर लोगको जरूरी हइ खेल खेलेके चाही लोग